आमच्या वाठारांत व्हडलें हॉस्पिटल ना थंय एक्सरे सिटी स्केन आमी एम आर आय स्केन करपाची प्रगत सांधनां उपलब्द ना आमच्या वाठारांत फकत हेल्थ कॅर सेंटर आसात थंयसर हीं सगळीं सिटी स्केन एक्स रे सारकी व्हडलीं व्हडलीं साधनां उपलब्द ना रक्ताची चाचणी करपाक मुताची चाचणी करपाक सिटीस्केन करपाक आनी रगत तपासपाक ही सगळी चाचणी करपाक आमकां घरा कडल्यान दुसरे कडेन खूब पयस वचपाक पडटा सो तें आमकां करपा खातीर सरकारान आमच्या गांवच्या लागी हेल्थ कॅर सेंटरांत ताची सोय करपाची गरज आसा आनी हें खूब पयस गेल्ल्यान सो आमकां सगळीं कामां करपाचीं सोडून दिवन तें करपाक वचपाक एक दीस असो मोडचो पडटा थंयसर वचून आमी आमची कामां करता आनी परत येता म्हणल्यार तें सगळें आमचें तपासणी चाचणी करपाची सगळीं कामां आसा ती अर्दीच उरता